आं हॅलो तुम तुमचो म्हाका फोन आयिल्लो फोन केल्लो तुमी हय हय पोपो हय हय पोपोलारा लागला कितें जालें

म्हटल्यार कसली जाय आमचे कडेन खूब आसात ड्रॉईंग आसात ड्रॉईंग आसात अंकलिपी आसा मागीर तुका तय शिकपाक जाय जाल्यार त्यो हा स्टोरी बूक आसात पॅन पॅन्सील तेवूय बीन कलर आसात हय तुमकां कितें जाय स्टोरी नी हय मेळटली हय हय हय वीस

हय नोट्स बूक हय आसा हय हय आसा

ड्रॉईंग बूक नी आं तुमी एक काम हय आसा तुम ना पावला एक आं मेळना तें माका एक काम कर परत तुमी लिस्ट बरयात आनी म्हाका त्या फॉर्वड कर आह सो माका तें काडपाक बरें पडटलें हय आनी हय तुमकां तें बूक जाय पळय स्टोरी ते ल्हान भुरग्यां की व्हड भुरग्यांकं कशें करूं हांव ल्हान भुरग्यां नी आं आं आनी मराठी की हय आसा हय ना मराठी आसा इंग्लीश कुईचें जाय टोटल वीस हय जाता हय मिन्स धाकटें बर आसा पळय बूक तें पंदरा रुपयाचो आसा आनी माश्शें चड आसा पळय तो विसाचो बीन तश करून मिन्स तुमी घेता तसो हांव तुमका सांगता कितलें जालें तें टोटल डिस्काऊंट मेळटले डिस्काऊंट मेळटले तुमकां हय डिस्काऊंट दिवया तुमकां तुमी सदाची नी आमची हय तुमकां दिवयां ना आम मटल्या तुमी आती हय एक वीस बी घेता नी आमी तुमका पांच पसेंट बी अश करून दितली हय आनी किद्या जाय तुमका

हय कलर हय आसा आं तुमचें पळयां आनी मागी सांग आमचें णव तें सांचें सात परयंत आसता

ना आस्ता ओपन आस्ता आफू डे आसतलो हय हय बरें आं बरें